सर एक आठ हज़ार में अच्छी मिलेगी सर सर ऐसी मछली बताइए जिसका टेस्ट बड़ा बढ़िया हो अच्छा मुंझी मिलेगी मुंझी अच्छा सर कोई ऐसी मच्छली बताइए सर जिसको मतलब अपन अच्छे तल कर खा सकें बढ़िया तल टेस्ट अच्छा मतलब उसका अच्छा अच्छा ईल ईल मछली मिलेगी क्या आपके पास नहीं सर दिक पूँछ रहा हूँ क्योंकि घर वाले कह रहे ईल मछली खाने के लिए लेकिन आ आज नहीं ले जाऊँगा लेकिन ले जाऊँगा कभी देखते हैं और सबसे बड़ी मछली आपके यहाँ कौन सी मिलती है सबसे बढ़िया जो अच्छी साइज़ में आती है बड़ी सी अच्छा नहीं वह तो कितने रुपये किलो चल रही है नहीं यार ढाई सौ तो भी ज़्यादा हो जाएगा यार आपके अच्छे ऐसे लोकल ही हैं अच्छा र रेट बताओ आप अच्छा कौन सी कौन सी नदी से पकड़ते हैं उनको अच्छा तो डैम वाली हैं तो उसमें पालतू हैं पाल पालतू वाली हैं या फिर आप डारेक्ट मतलब की ऐसे ही वाली हैं

कितने दिन की मतलब की स्टोर तो नहीं करते ज़्यादा पंद्रह बीस दिन तक बर्फ में लगाकर रख अच्छा सही है औ सबसे छोटी मछली कौन सी मिलती है आपके यहाँ अच्छा एक कांटे वाली अच्छा तो अच्छा साफ सूफ करके दोगे ना बढ़िया छोटे पीस करना है छोटे मतलब कि केंसा कि अच्छा थोड़ा बनाकर लपेट कर खाएंगे तो अच्छा पीस पीस आना चाहिए

दो किलो कर दो दो किलो कर दो दो किलो हाँ जॉइंट फैमिली है सब लोग खाते हैं घर पर मछली और कोई नहीं हैं यू पी आई कर देंगे अच्छा कोई नया स्टॉक नहीं हम आ जाएंगे आपको बस बेचना नहीं तैयार रखना आप है ना थोड़ देर में आते हाँ ठीक है सर आते हैं ना वेट करना ठीक हे